हैलो हा भैया हरिओम जी तव्हां आटो वारा आहियो भैया अच्छा ऐं ओला गाॾी बि हलाईंदा आहियो भैया तव्हां जीअं मूंखे एसी वारी गाॾी खपंदी हुई त अच्छा अच्छा असां असांखे चंद्रिका देवी मंदरु वञिणो आहे हा सुभाणे सुबुहु जीअं ॾह बजे त घणा किलोमीटर परे आहे हितां खां जीअं मां चौक में रहंदी आहियां त हुतां खां घणा किलोमीटर परे आहे अच्छा टीह किलोमीटर तां जीअं कार कराइणी हुजे त घणा पर किलो घणा वठंदव किलोमीटर जे हिसाब सां अच्छा अच्छा अच्छा घणा सीटर गाॾी अथव घणा सीटर गाॾी अथव न घणी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ऐं हुते जीअं चांदको देवी मंदरु जे हिते ॿियो बि कुझु आहे मंदरु घुमण लाइ ॿिया बि कोई मंदरु आहे ओ अच्छा उहे बि तव्हां घुमाईंदा जीअं सॼे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ऐं हुते बीहंदव न तां जीअं मंदर ते दर्शन कंदा त तव्हां ॿाहिरि बीहंदा न अच्छा अच्छा तव्हां जाम नथा वठो भैया बीहण जा पंजाहु रुपिया हेॾी पंजाहु रुपया जाम ॿुधायो था अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ऐं हिते हिकु विंध्याचल मंदर बि आहे ॿुधो आहे चंद्रिका देवी खां जीअं लौटो पे जीअं वापसि अचो हा त हुते चंद्रिका देवी वंध्याचल मंदरु बि आहे हा अच्छा अच्छा अच्छा त जीअं सॼे ॾींहं जी कार कराईंदा घणा पैसा वठंदा तव्हां सॼे ॾीहुं

अच्छा हुन कार में पंज सौ लॻंदा ऐं ऑटो में घणा लॻंदा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जीअं अच्छा पर घंटे जा पंजाहु रुपया वठंदा आहियो अच्छा अच्छा तां ॿिन कलाकनि जा पंजाहु वठो असां त एॾियूं जॻहियूं घुमंदासीं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पोइ सुभाणे घणे बजे जीअं तव्हां खे टाइम आहे तव्हां घणे बजे ईंदा वठी हलो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा त तव्हां ऑटो रहण ॾिजो पोइ तव्हां कार ई बुक कजो फोर सीटर जी मां तव्हांखे एड्रेस बि मोकलींदम ॾह बजे ताईं तव्हां तयार थींदव अच्छा अच्छा ऐं घुमाइजो सॼो ॾींहुं पोइ मंदरु चांदको देवी विंध्याचल ऐं ऐं ॿियो कुझु घुमण लाइ हुजे त ॿुधायो तव्हां हुते जीअं चंद्रिका देवीअ जे आस पास अच्छा

अच्छा अच्छा ॿ चार मंदर जीअं हुजनि जीअं असां चंद्रिको देवी ॾिसूं विंध्याचल बि ॾिसूं ॿ चारि मंदर अॻियां बि ॾिसूं अच्छा ऐं तव्हां पंहिंजो आधार काड खणी अचजो भैया हा ऐं हा आधार कार्ड फोटू हुजे हा हा या जीअं तव्हां न अचो त ॿिए खे मोकलियो त हुन जो बि मोकिलजो आधार काड फोटू ईंअ ई असां कंहिंजी कार में न वेंदासीं हा सुठो माण्हू ॾिजो भैया हा असांखे बि तव्हां असांखे बि कंहिं तव्हांजो नम्बर ॾिनो इन करे असां ॿिए कंहिंखे चयो न तव्हांखे ई फोन कयो पहिरियों

अच्छा अच्छा सुठो माण्हू ॾिजो जेको बढ़िया घुमाए थोरी देरि वेह बि औरि खाइणु पीअण जी चिंता न कयो असां खाराईंदासीं पिआरींदासीं हुन खे ठीकु आहे हरिओम भैया हा सुबुहु ॾह बजे फोन कंदसि